ऑनलाइन नौकरी सुविधा जे छै से बहुत तरहक सुविधा छै जेना मानि लिअ जे साइबर कैफे कोइ खोलने छथि कोइ यूट्यूबर खोलने छैथ कोइ यूट्यूबरपर अपन वीडियो बना बना डाउनलोड कऽ कऽ अपन जीवनयापन करय अछि आओर पहिले जे छलै से अहाँके जे कोनो सिनेमाके शूटिंग होइ छलै तऽ ओइ लेल हेलिकॉप्टर बजबऽ पड़य छलै या मानि लिअ जे ओइ लेल कैमरामेन बजबऽ पड़य छलै ओइमे बहुत आदमीके तकनीकशियन होइ छलै बहुत आदमीके नौकरी छलै धरि आब तऽ एक आदमी ड्रोन द्वारा अप टू डेट कऽ लै छथि आओर हुनकर नौकरी जे छै से बन्द भऽ गेलनि हन आओर एके आदमी पाँच पाँच आदमीके काज कऽ लै छै मशीन टेकनीशियन द्वारा आओर नौकरीमे जे छै से बहुत तरहके अहाँके नौकरी छै पहिले कोनो चीज ऑफलाइन होइ छलै तऽ ओइ लेल अहाँके कोनो काजके वास्ते ओइ कार्यालयमे दौड़ बरहा करऽ पड़य छलै आब ऑनलाइन सुविधा छै तऽ अहाँके एकैठमा बैसल बैसल सभटा काज भऽ जाइ छै आओर हुनका सबके जे छै से ऑनलाइन सुविधा भेट जाइ छनि सबटा नौकरीके